औ खोनाबाय खोनाबाय बिदिनो मोजाङै सोलिगासिनो दङ दासान्दि मावनायाथ' औ मावगासिनो खास्थ'मारफोर औ जागासिनो औ मोजाङै सोलिगासिनो दं औ

औ बेफोरो औ मोजां सोलिगासिनो दं औ मेनेज खालामगासिनो दं आरो

बिदिनो सानसेयाव बिदिनो फन्द्र सरल फन्द्र सरल' जन गाहाम हाब्बाय औ फन्द्र सरल' औ औ सोलिगासिनो दं औ बिदिनो दासान्दि माउग्रायाथ' ओहो जेबो उसुबिदा गोलैथ'याखै माने मो मोजाङै माबागासिनो दं आरोखि सोलिगासिनो नालाय आंखाल मोनथ'वाखै जेनिबो

हथेलाव मानसि हाबनायाथ' सानसेयाव इंखामाने इंखामा बिदिनो सानसेयाव वान लाख बिदिनो वान लाखनि बारगोन आरोखि वान लाखनि बिदिनो सानसेयाव औ औ सेन्ज जायाखै ओहो सेन्ज जायाखै आरोखि बिदिनो सोलियो औ औ औ औ औ बिदि औ औ औ लागासिनो दं माने औ नोजोर होगासिनो मोजाङै जेबो जाथ'वाखै आरोखि दासान्दि हा

औ औ औ मोजाङै सोलिगासिनो दं औ जेबो फ्रब्लेम जायाखै औ औ औ दे दे फै फैदो औ सम लानानै फैबानो जाबाय औ दे दे औ दे